मैंने दस पंद्रह दिनों के अंदर मैंने एक सड़ी परचेज की है जो कि ऑनलाइन ख़रीदी है उसका उसको मैंने पहले देखा तो बहुत सारों ने बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा था जो कि देखने में बहुत ही काफ़ी बहुत ही सुन्दर लग रहा था जो कि मैंने पहले उसे देखा और देखने के कई दिनों बाद तब उसे ख़रीदा फिर वो आया ले कर डिलीवरी बॉय दे दिया हम को फिर वो वाइट कलर का था चूँकि उस में एक कढ़ाई था रेशमी गोल्डेन कलर और पिंक कलर का कढ़ाई था जो कि काफ़ी ख़ूबसूरत लग रहा था मुझे पसंद आया और मेरे पूरे परिवार को पसंद आया अब उसे में एक दिन पहनी भी तो बहुत काफ़ी ख़ूबसूरत लग रहा था जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वो कढ़ाई का रंग और जो कढ़ाई किया गया था साड़ी का कलर वाइट कलर बहुत ही बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहा था और अच्छा एक्स्पीरिंस रहा अब तक का मेरा जो कि मैंने पहले ही ख़रीदा और अच्छा मिला हम को ठीक है